डुकण जे टाइम ते पोडकास्ट त कुझु कोन्हे लेकिन अहिड़ा संगीत मतिलब जाम सारा गाना आहिनि जेका मां ॿुधंदो आहियां जीअं की गुरूनि जा गाना आहिनि ऐं बॉलीवुड गाना आहिनि सभु ॿुधंदो आहियां इन मिक्स में या ओम जो जाप आहे चेंटिंग जंहिंखें चवंदा आहिनि हू ॿुधंदो आहियां त जीअं की गुरूनि में गुरू मेरी पूजा गुरू मेरा पारब्रहम हू ॿुधंदो आहियां पोइ दिलि झूलण झूलण थियो हू करे हो ॿुधंदो आहियां हुनसां सां त फ़ुल याने एनर्जी अची वेंदी आहे झूलेलाल जो सोंग ॿुधंदा आहियूं त ईअं थोरो मंत्र वॼाए डुकियो वञे थोरो जोशीलो सोंग आहे ऐं गानो आहे उहो ऐं पोइ बॉलीवुड में जीअं की दिलि दियां गल्लां सोदाए दिलि सौदा ए दिलि का इन जाम सारा न्यू न्यू सोंग्स पोइ थोरा पुराणा सोंग्स सभु ॿुधंदो आहियां पोइ इहो ओम जो चाट इहो मां स्पेशली ॿुधंदो आहियां त हीअं ई मां डुकंदे समय हीअ सभु संगीत हीअ सभु गाना ॿुधंदो आहियां ऐं हीअ हीअ सभु गाना ॿुधी डुकण में कुझु वधारे ई मजो ईंदो आहे वधारे ई मजा ईंदी आहे हुनसां थोरो वधारे ई डुकाएजंदो आहे छो की गाना हूंदा गानन सां पाण बि थोरी ईअं हिमत मिलंदी आहे थोरो मजा ईंदो आहे थोरो वधारे डुकी वठंदा आहियूं ऐं कॾहिं कॾहिं जीअं मोबाइल न हूंदो जे इयर फ़ोन या हेड फ़ोन पाए मां गाना ॿुधंदो आहियां त कॾहिं इयर फ़ोन हेड फ़ोन कोन्ह आहिनि त थोड़ो मोबाइल में ई स्लो आवाज़ में हलाए जेब में रखी छॾंदो आहियां हथ में पकिड़ींदो आहियां या कॾहिं हूअ हुअ बि न हेड फ़ोन या मोबाइल बि कोन्हे चार्ज़िंग कोन्हे चाहे घर रखी आयमि आदिपुर मेत्री गार्डन में हूंदो आहियां त पोइ मां मन ई मन वीचारंदो आहियां की न न भजिणो आहे पंहिंजी हेल्द लाइ सुठो आहे पंहिंजी इंयूनिटी लाइ सुठ सुठो आहे इने करे मां भजंदो आहियां ऐं ईअं मूंखे जाम मजा ईंदी आहे भॼण में जाम मजा ईंदी आहे मां खुदि खे ई मोटीवेट कंदो आहियां खुदि खे ई साहसु ॾींदो आहियां की न न भॼिणो खपे पंहिंजी इंयूनिटी लाइ सुठो आहे भॼण जो कॾहिं अगरि मोबाइल वगै़रह न हूंदो आहे त हिन करे मतिलब मां ध्यानु केंद्रित कंदो आहियां ऐं ॿियो मां हीअं नमुने ध्यानु केंद्रित कंदो आहियां की कुझु कुझु ॻाल्हियूं मां ईअं सोचिंदो आहियां की ओम जी चेंटिंग खुदि ई खुदि कंदो आहुयां खुदि ई खुदि गाना ॻाईंदो आहियां या ॻाल्हि अहिड़ी सोचंदो आहियां की न न डुकणो ई खपे सुठी ॻाल्हि आहे पंहिंजी बॉडी थी फ़िट थिए पंहिंजो इंयूनिटी थो वधे पंहिंजो स्टेमिना थो वढे वधे इने करे मां डेली मुंहिंजो कसरतु चालू कंदो आहियां ॾुकंदो आहियां त पोइ थोरी योगा कंदो आहियां थोरो ध्यानु में वेहंदो आहियां त ओम चेटिंग ओम जो जाप थदि में ॿुधंदो आहियां ऐं जीअं ॿुधायमि बॉलीवुड सोंग्स बॉलीवुड गाना हीअ सभु बि मां ॿुधंदो आहियां ऐं कॾहिं मोबाइल न हुजे त मां मुंहिंजो ध्यानु एकत्रित करण लाइ केंद्रित करण लाइ मतिलब की हि हिक हिक मात्र करण लाइ मां हीअ पंहिंजे पाण खे मोटीवेट कंदो आहियां की न ॾुकणो खपे इंयूनिटी जे लाइ ऐं कॾहिं मां थकी बि पवंदो आहियां जीअं की हिक राउंड थकी वियुमि पोइ हं हं ईंअ थींदो आहे त पोइ मां तॾहिं पंहिंजे पाण खे सम्झाईंदो आहियां न सुठो आहे ॾुकण हिक हा हीअ हिक राउंड कंप्लीट थियो ॿ मिंट वही रहो वापिसि ॾुकजईं कोई ॻाल्हि न इन करे मां पंहिंजे पाण खे सम्झाए करे ऐं पोइ ॾुकंदो आहियां त मां आहियां तव्हां मयूर आदिपुर मां धन्यवाद जय झूलेलाल